हमारे घर में गैस चूल्हे का उपयोग होता है और हम मिक्सर का उपयोग करते हैं क्योंकि चूल्हे का पहले उपयोग होता था तो बहुत धुआँ लगता था और खाना भी नहीं जल्दी बनता था बर्तन जल जाते हैं इसलिए हम लोग गैस का उपयोग करते हैं और मिक्सर उ का उपयोग किया जाता है क्योंकि शीलवट्टे पर तो जल्दी पीसाता नहीं है मसाला इसलिए हम लोग मिक्सर का मिक्सर में मसाला पीसते हैं और और गैस चूल्हा पर खाना बनाते हैं क्योंकि चूल्हे पर सही बर्तन जल जाते हैं धुआँ लगता है इसलिए इंडैक्स चूल्हा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जो लाइन से चलता है और जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाना हो गया और कोफ़्ता बनाना हो गया जैसे कलौंजी बनाना हो गया तो शीलवट्टे पर नहीं बनी पीसा जाता मसाला इसलिए हम लोग मिक्सर का प्रयोग करते हैं क्योंकि शीलवट्टे पर तो पीसा नहीं जाएगा इसलिए मिक्सर का प्रयोग करते हैं और गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं और सब यही हम लोग मसाला वसाला पीसते हैं जैसे सब्ज़ी कलौंजी बनाना हो गया उसका उस पर मसाला पीसा जाता है पचफोरन धनिया वो सब जैसे नहीं पीस पाते हम लोग सिल्वट्टे पर इसलिए उस पर पीसते हैं और हमारे घर में गैस का ही प्रयोग होता है इंटैक्स चूल्हा का प्रयोग होता है जो लाइन से चलता है और हम लोग यही सब उपयोग करते हैं